जिहेतु आंनि मोजां मोन्नाय बा आं मा खालामनो मोजां मोनो बेनोथ' जाहैबाय बिबार बागान खालामनाय आरोना आरो बिबार बागानखौ जेनेबा नायनाय ओरैनोथ' जोंनि न'नि बिबार बागानावहाय जबा फुल दङ गलाप दङ ओमफ्राय नारजि फुल दङ आरो गसाइ फुल दङ फुल दावदै फुल दं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फुलफोर दं आरोना ओमफ्राय बेफोर फुलफोरखौ आङो बाजारफ्राव जेनबा मोजां मोजां फानोब्ला बेनिफ्राय बायनानै लाङो आरो बाजारफ्राव मोनाब्लाबो सोरनावबा जेनेबा आङो सोरनिबा न'फोराव आलासि जाहैयोब्ला बा गामिनिनो न'सुंसेयाव सोरनावबा मोजां मोजां बिबारफोर दङब्ला बेखौहाय माने दालायखौ लानानै फैनानै गायफैयो आरो गायनो थाखाय सिगाङावथ' हासारनिबो गोनांथि जायो नालाय हासारखौबो मा नाम जगार खालामनानै लाखायो बेनि उनावहाय हा मोजां नायनानै जेरावहाय माने फुला थांथाव जायगा बेयावहाय हाखरखौ जावनानै बेयाव गायनाय जायो आरो सिगां आं हासारखौ लगायनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय फुलफोरखौहाय गायो जोबोद मोजां मोनो आरो आङो फुलफोरखौहाय गायनो मानोबा फुल बा बिबारफोरा जोबोद मोजां जोबोद मोजां मोजां गोसोखौ माने बोहोनो हायो बेनिखायनो मोजां मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बिफांफोर जाग्रा फिथाय सामथायफोर जेनेबा थाइजौ खान्थाल बेफोरबोथ' गोबां हेफाजाब होयो जेनेबा हां लानायफोरावहाय बिसोरो दानि जुगावथ' माने दुंथाइफोरा एसेबां माने बांदों बेनि जाहोनखौथ' जों मोन्थिखायो जेनबा बिफां लाइफां खमफोर जानायनि थाखाय फिसा फिसा बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर बिफां लाइफां थायो जोंनि गासैनिबो माने जिउआवहाय हेफाजाब होयो बेखौथ' बयबो मिन्थिखायो नालाय बेनिखायनो बिफां लाइफां गायनायाव आंहा जोबोद गोसो आरो बेनिखायनो मोजां मोनो जेनेब्ला फिथाय होनाय बिफांफोर थाइजौ खान्थाल बेफोरखौथ' बयनिबो न' न' मोनखायो बिनि अनगायैबो दालाइ गैयि बिफांफोर जेरैहाय गय नालेंखरफोर थालिर खिजुरफोर जोबोद मोजां मोनो आरो बिसोरखौहाय आरो बिसोरनि आबाद खालामनो मोजां मोनो मानोबा एथ'बां माने खस्थ'बोथ' नंखाया नालाय खालिबोल' बेरा दुमनाया नंगौ नों थांजासिम जत्न' लानांगौ बेल'सो आरो जेनबा आङो गोजानफोराव बा सान्नैसो बा सानथामसोनि थाखाय सोरनिबा न'खराव आलासि जाहैनोबा बा अबेहायबा बेरायनो थांनाय बेफोर समावथ' न'नि मानसिफोरानो जोथोन लायो जेरै आंनि आइ बाबा आरो बिब' बिनानाव फंबायफोर दङ बिसोरनो जोथोन लायो जोथोन लानांगौनि गोनांथिया बेनो जे न' खाथिनि मानसिफोरा जेनबा बोरमा मोसौफोर लायो माब्लाबा थायमाव खानो मोनाबा बिसोरो मानिबा जाहोनावहाय गबोयो नालाय बेनिखायनो एसे बेरा गब्लंफोर नुबानो हाबफैयो नालाय बेनिखायनो बुंनानै गालांखायो आरो जे मोसौ बोरमाफोरा थाल ला नफोरा जेनेबा बेराफोरा गब्लं दङ बेजों फैनो हागौ ओरैनोबा न' खातिनि मानसिफोरानो बोरमा मोसौफोरखौ खाया मालाबा थायमावहाय बेनिखायनो बुंलांखायो आरोना आङो जेनेबा थाल ला होन्नानै दरफोरा फांथेनानै दोन होन्नानै आरो दै लुबाय था मानोबा दैथ' लुखानांगौ नालाय बिफां लाइफांनो नङाब्लाथ' थांनायावहाय इसे गोब्राब जायो नालाय जिहेतु थांनानै थानो थाखाय मानसिनो दै नांगौ थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरनोबो दै नांगौ बेनिखायनो जोथोन लानो थाखाय आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ बुंलांखायो आरो आङो इसेबां माने गोबाव सान बिदिनो गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांनाय बिदिखौथ' एथ'बां माने जाखायाबो नालाय आंनो बांसिन जोथोन लायो बिफां लाइफांफोरखौ मानोबा आङो बागान खालामनो मोजां मोनो नालाय बिनिखायनो आंनो जोथोन लाखायो